पोश जी टिकट सिका या मोहरूं इहे कीमती पथर जमा करण हिक सुठो शौक़ु ई आहे त इनसां गॾु असांखे जाम कुझु सिखण बि मिलंदो आहे त कीअं अ कहिड़ा ज़माने में कहिड़ा पैसा सिका या मोहरूं हुइयूं त उन्हनि ते तारीख़ूं लिखियलु हूंदो आहे त उन वक़्त जा महान पुरुष जा चित्र बि छपियलु हूंदा आहे हुन ते ऐं इनमां असांखे हुननि महान आत्माउनि जी ॼाण मिलंदी आहे जंहिं देश खे अॻियां वधाइण लाइ कम कया हुआ